आं बर' रावखौ उन्दैनिफ्राइनो सोलोंबोदों मानो होनोब्लाथाय जोंहा जोनोमगिरि बिमा बिफायानो बर' आरो आं जाय गामियाव जोनोम मोन्दों बेबो बर' गामि आरो आं उन्दैनिफ्राइ फरायबोनाय गु थाखोनिफ्राइ जि थाखोसिम आङो बर' मेडियामजोंनो फरायबोदों सोलोंबोदों बेनि थाखायनो आं बर'खौ मोजाङैनो रोंगौ बर' रावखौ लानानै आंनि बिबुंथिया जाबाय जों बर' जायगायाव थानायखायसो जों बर'खौ रोंबाय नाथाय खायसे जायगायाव थानाय टाउन ओनसोलाव थाहैनाय बर'फ्रा बिसोरो बर' रोंला मानो होनबा बिसोरहा उन्दैनिफ्राइनो गुबुन इंलिज एसामिस मेडियामफोरजों फरायलांनाय जेब्ला बिसोर बर' रावखौ रोंला नाथाय आं सानोदि बर' रावखौ बिसोरखौ बर' हिसाबै उन्दैनिफ्राइनो सोलोंनो थाखाय खाबु होनांगौ बेनो आंनि बिबुंथि आरो बर' रावखौ बर' रावनि गेजेरजोंबो फरायनानै दिनै गोबां साख्रि बाख्रि मोन्नो हायो आसामाव जोंनि बर' हारि बर' रावा अफिसियेल लेंगुवेस हिसाबै जोङो बर' रावजोंनो गासै खामानिखौ मावनो हायो